ہیلو سر آئس کریم بار سے بول رہے ہیں جی مجھے کچھ آئس کریم آڈر کرنی تھی سر جی جی یہ ہومر آئس کریم کیک چاکلیٹ پانچ سو ایم ایل یہ آپ کے پاس ہوگی اِس کا کیا ریٹ ہے اچھا سر کچھ مناسب ریٹ لگائیے تو جس حساب سے میں اُس کو بک کر سکوں ارے مجھے پانچ سو ایم ایل والی چاہیے تھی اور میں جو ہوں تھوڑا زیادہ ہی بک کروں گا اور دوسری چاکلیٹ ایک جو ہے آئس کریم ہے وہ چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک یہ آپ کے پاس ہوگی یہ کتنے کی ہوگی سر اچھا تو اِس کا بھی کچھ مناسب ہی ریٹ لگائیے گا اور ایک اور یہ بھی قریب تھوڑا زیادہ ہی لیں گے اور ایک اور بک کرنی تھی وہ دیکھیے آپ کے پاس ہوگی یہ مجھے ڈبل چوکو بار کاسٹا آئس کریم لینا تھا یہ آپ کے پاس ہوگی اچھا تو اِس کا کیا ریٹ رہے گا نو سو تو سر جو اوپر کی جو آپ نے دو سات سات سو بتایا ہے اُس کا آپ مجھے قریب چار ساڑھے چار سو روپے تک لگا دیجیے ارے سر دیکھ لیجیے اور جو آخر کی جو دو آپ نے آخری کی جو نو سو جو بتائی ہے ڈبل چوکو بار کاستا آئس کریم اُس کا آپ جو ہے میرے خیال سے مجھے بہت مطمئن لگ رہا ہے تو جو ہے آپ چھ سو روپے لگا لیجیے ارے سر دیکھ لیجیے اگر ہو جائے تو جو ہے ساڑھے چھ سو تک بس ساڑھے ساڑھے چھ سو مناسب رہے گا وہ اگر آپ پانچ سو لگا لیں وہ والے پانچ سو لگا لیں اوپر کی چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک یہ پانچ سو لگا لیجیے اور وہ جو ہے نو سو جو بتایا تھا آپ نے وہ اگر ساڑھے چھ سو کی لگ جائے تو ساڑھے چھ سو کی لگا دیجیے سات سو تک ہو جائے گا چلیے ٹھیک چلیے ٹھیک ہے وہ پانچ سو روپے لگا لیجیے ٹھیک ہے ٹھیک چلیے ٹھیک ٹھیک